مانسون کے موسم اور میرے علاقے میں بارش کی مقدار کے بارے میں یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے بارش کے موسم میں بھی ہوتی ہے بارش کے موسم میں بھائی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے کبھی ایسے نارمل موسم میں بھی ہو جاتی ہے اور بارش ہو جاتی ہے کبھی زیادہ کبھی کم پھر کبھی تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسکول میں چھٹی ہو جاتی ہے اور وہ دن بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اسکول میں چھٹی ہونا بہت بہت دنوں کے بعد ملتی ہے چھٹی سنڈے کے علاوہ چھٹی نہیں ہوتی ہے تو چھٹی میں تھوڑا پسند آ جاتی ہے اسی وجہ سے بارش کی مقدار جو اور زیادہ اچھی لگتی کیونکہ رات میں بارش ہوتی ہے تو دل کرتا ہے صبح تک بارش ہوتی رہے لیکن ہوتی رہے اور لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی اسکول کے جانے کے وقت ہی بارش بند ہو جاتی ہے جس ٹائم جانا ہوتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد بارش پھر شروع ہو جاتی ہے اور یہ یہ لمحہ ہماری زندگی کو بہت زیادہ متأثر کرتا ہے اور جس دن چھٹی ہو جاتی ہے اس دن بہت زیادہ متأثر ہوتے ہیں ہم